मा हा मा मा होनदों जारला अ लांनायाथ' लांजागौमोनलै आं दा दाबसेयाव थांनो गोनां जादों आंनो हाला मानि आं एसे खामानि दङलै आङो एसे दाबसेयाव थांनानै ओ दा दसे थानानै थांजाया होमब्ला औ औ आं नै दा माबा मोनसे बेस्थ' जादों माबा माबि मावलागासिनो आं एसे ओं औ जागोन जागोन ओ आंदा नै दाबसेयाव दंफैयो ओ माबायावसो दंफैयो आं दा कासिखथ्रायावसो दंफैयो दा आङो न'आव थांनांगौ औ जागोन दे जागोन ओं ओं होमब्लाथ' आं उम उम उम बे बुस्थुखौ आङो एसे दखानाव थांग्रो नांगोन लायग्रो नांगोन न'खरावबो माल गैया दा बेफोर जगार जाब्लासो आं थांगोन आं न'आव एसे दुगैगोन लोबगोन ओंखाम जागोन एसे टाइम नांगोन आरो आंनो थांनाया थांखागोन आङो बानायनो दे दे जाहैगोन दे आं एसे थाबैनो थांगोन

थाबनो थांगोन आं औ होमब्ला हा दे दे दे दे सहैगोन दे

आं नै दा ओंखार हांबाय थांगोन दे दसे उनाव नुजा हैगोन मा माया गाज्रि जादों आं बानायना फैजोबगोन

दे आं इसे न'आव थांनानै दुगैगोन ओंखाम जाखांनानै आङो दुगैगोन लोबगोन ओंखाम जानानै आं ओंखारलांगोन दे दे होमबालाय दे